आं बे बिस्सयाव बुंनो नागिदों बर'फोरनि खेथि बा आबाद मावनाय बर'फोरनि आबाद मावनाय होन्ना बुङोब्ला बे माय आबादखौनो बुजिनाय जायो बर'फोरनि थांना थानायनि राहा होन्नानै बुङोब्लाबो बे आबाद माय आबाद मावनानै जिबन खुंलायो गोदो गोदायनिफ्राय जोंनि बे आसामाव बर'फोरनि गेजेराव थांना थानायनि राहा लामायानो जादोंमोन आबाद मावनाय बा माय आबाद मावनाय बे आबाद मावनायफोरनि गेजेराव बे माय आबाद मावनायानो गाहायसिन बा गुदिसिन बेखोनो जोंनि बर'फोरा मावनानै बेजोंनो जानानै थांना थायोमोन आरो दासिमबो गोबां जायगाफोराव आसामनि गोबां जायगाफोराव स्पेसियेलि आं अदालगुरिनि अदालगुरि ड्रिस्टिक्टनि काहे आं जोंनिथिंनि बे आबाद जोंनिथिंनि बे बिसयखौ मिथिगौ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव थांना थानायनि राहा लामायानो जाबाय आबाद मावनाय मायनि आबाद मावनाय आरो दासिमबो बे मायनि आबादआ सोलिगासिनो दङ गोदोनि समाव जों बर'फोरा जोंनिथिंनि बर'फोरा सोरांस्लाबमोनै सिखारनानै गिलाससे दै गुसु लोंनानै माय हालेवनो ओंखार लाङोमोन मोसौजों आरो बेबायदिनो हालिवनाय समाव जानायनि सम जाबोला नखरनि सासे बिगोमाजो बा बिसिया खाम जोब ना बोन बोन्नानै आबादथिलियाव लानानै थाङो आरो हालेव हेलेवखांनाय समाव दोन्थ'नानै ओंखाम जायो आरो ओंखाम जाखांब्ला सानजौफुनि बार'थासिम एवबाउनानै न'आव फैफिनो मोसौजों आरो नांगालजों हालेवोमोन आरो नाथाय समजों लोगोसे दायो जिथु बे नांगोलनि नांगोलजों एवनाय बा मोसौजों एवनानै जि माय आबाद मावनाय बे इसे खम जालांनायखौ नुनो मोनबाय कारन सम आरो बोथोरा बेखौ साफत खालामलिया गोमानो हमबाय बेखो मोनसे जामलां जामलांबाय होन्नानैबो बुनो नागिरदों जामनाय गोजाम आदब होन्नानै आथिखालाव गोबां थाब मोननो थाखै ओह मोसौखौ दोन्थ'नानै मोजौजों हालिवनायखौ दोन्थ'नानै ट्रेक्टर बाहायनाय जाबाय आरो गोबां जायगाफ्राव बाहायदों आरो बाहायनानै थाब माय बुथुमदों आरो खेबसेनि जायगायाव खेबनै आबाद मावनायखौबो जों नुनो मोनदों आरो बेनि गेजेरजों जोंनि जिथु रांखावरि बिथिं बेबो जौगालांदों आरो नखराबो थांनानै दङ